आजकल बॉलीवुड में लेकिन कपड़े का पोशाक़ का जो है वह बिल्कुल ही बेकार रहती है जो अच्छा नहीं लगता है झांगिया गंजी यह सब वग़ैरह पहनते हैं जो आम लोगों को फैसन की दुनियाँ में उतारे हुए हैं लेकिन जैसे की कल के युवा पीढ़ी जो है वह ये सब कपड़ों में पसंद नहीं करती है जैसे कि उसको चाहिए अभी आजकल जो ड्रेस है जैसे सूट है चूड़ीदार यह प्लाज़ो फ्रॉक है बहुत तरह का नाम नायरा और नायरा ये सब जो सूट सब चला है वे सब बहुत इन्टरेस्टिंग है देखने में भी अच्छा लगता है पहनने में भी अच्छा लगता है हम लोगों को ये सब बहुत कपड़े पसंद आते हैं जैसी नायरा वग़ैरह पहनते हैं प्लाज़ो पहनती हैं सूट पहनती हैं बंदी फ्रॉक पहनती हैं ये सब कुछ अच्छा लगता है जो एक इसमें पहनी हुई थीं कभी ख़ुशी कभी ग़म में वह वाला ड्रेस जहाँ पर ये बोले चूड़ियाँ वाला गाना है तो वह ड्रेस को हम लोग बहुत ट्राइ किए कोशिश किए उसको बनाने के लिए तो फिर से जब देखें कि ऊपर का सही नहीं है तो फिर नहीं बनाए वह हम लोग और छोड़ दिए लेकिन उसमें क्या है वह पोशाक़ अच्छी लगी जहाँ पर जो सीलना भी चाहें हम लोग पहनने के लिए प्लाजो सेट में जिसको कहते हैं अभी घागरा जम्पर ये सब सूट अच्छा लगता है यह सब देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है सीने में भी अच्छा लगता है पहनने में जो ग हेरोइन सबसे बेकार बात तो यह रहती है जो सॉर्ट कपड़े पहनती है जो हम लोग जैसे आम आदमी को यह सब अच्छा नहीं लगता है जो हम लोगों की पसंद है जैसे सूट हुआ सलवार हुआ फ्रॉक हुआ नायरा हुआ ये सब जो है देखने में बेल बटेम हुआ पैंट पजामा हुआ ये सब जो है बहुत तरह की जो फ्लिमों में पहनते हैं जो आदमी कटिंग करके सी भी लेते हैं पहनते भी हैं और उसके बाद डिज़ाइन भी करते हैं डिज़ाइन करके उसको जो फिलिम स्लिम में अभी पहनी हुई है जो कपड़ा चला हुवा है उसका क्या बोलते हैं धोती धोती जम्पर वह कितना अच्छा लगता है सिलने में भी और बंदी उस पर से डाला हुआ और फिलिम में फिलिम का ज़्यादातर लड़की भी निकाल लेती है इस्कर्ट मेडी ये ये सब छोटे बच्चों को अच्छा लगता है हम आपको नहीं और फिल्मी इस्टाइल में नहीं प्रभावित होते है आदमी जो आम है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हाँ यह सब कपड़ा जो है चलता है हम मुसलमानों के लिए और जो भी है हम लोग यह सूट सलवार की ही फैशनेर है अभी इस तरीक़े के कपड़े बाज़ार में चलते हैं गाउन फ्रॉक प्लाज़ो सेट में आता है बंदी के साथ ये भी बहुत ही सुंदर लगता है और जहाँ तक यह वाला चूड़ीदार पर लॉंग जम्पर पहनिए उस पर बंदी सेट डालिए तो कितना प्यारा लगता है उसमें पहनी हुई है अभी की फिलीम मैंने ही अभी की फ्लिम में तो सॉर्ट प्लाज़ो पहनती हैं और ऊपर सॉर्ट गंजी डालती हैं ये सब सही नहीं लगता है गाउन सब एक पर एक जो रहता है बाज़ू डाला हुआ नेट के वे बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें आदमी सिलवाना चाहता है पहनना भी चाहता है और नायरा नायरा जो है वह तो अभी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चला हुआ है गाउन नायरा पैंट पजामा ये सब का कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए उसके बाद यही सब चीज़ ज़ो फिलिम में एक फिलिम में था जो जिसमें यह पहने हुई है क्या नाम है उसका सो सोनी सोनम कपूर सोनम कपूर जो पहनी हुई है ड्रेस व्हाइट का है सूट प्लाज़ो ये चूड़ीदार जम्पर और रेड का डुपट्टा बहुत ही प्यारा लगता है और क्या वह तो आदमी जैसे देख लिया उसने ऐसा पहनी है कलर बहुत अच्छा है डिज़ाइन अच्छा है छीटे में प्रिंटेड में वर्क में तो आदमी सोचता है कि चलो वैसे सी ही बनाने है बनाना चाहे या दो कलर में ज़्यादा तीन कलर में ये सब फ्रॉक डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है तो ऐसा आदमी करना चाहता ही है कि हाँ चलो हम भी ऐसा करवा लें बना लें उ सब अच्छा है फिलीम की तो बाते फिल्मों तक ही अच्छी लगती है रियल लाइफ में तो नहीं लेकिन सबके पेरेंट्स भी तो उस पर रोक लगाते हैं यह कैसा ड्रेस पहन लिया अच्छा पहनो बुरा मत पहनो ख़राब मत पहनो अच्छा लगता नहीं है यह सब बात बोलते हैं और जैसे यह पूरा ढका हुआ कपड़ा अगर पहनती है तो पेरेंट्स भी बहुत ही ख़ुश हो जाते हैं इसलिए नया जो फ्लिमों में बनते हैं ड्रेस तो उसको लोग सिलवाते हैं बहुत प्रचारित होता है कि हाँ चलिए फ्लिम में चला है बहुत अच्छा है अभी बस